माण्हुनि खें अभिनि खां वॾो भरम नचनु लाइ इयो हूंदो आहे की सिर्फ़ु छोकरियूं नची सघंदियूं आहिनि पर ईअं न आहे अॼकल्ह जे जमाने में जाम छोकिरा बि आहिनि जंहिंखे नचिणो वणंदो आहे ऐं जाम छोकरनि पंहिंजो भविष्य बि भविष्य बि उनमें ठाहियो आहे ऐं ॿियो माण्हूं चवंदा आहिनि की नचणु सिर्फ़ ॿारनि ते ठहंदो आहे पर ईअं न आहे माण्हू कहिड़े बि उमिरि में किथें बि नची सघंदो आहे ऐं माण्हूं चवंदा आहिनि की अगरि तव्हांखे नचिणो आहे त हीअ तव्हांखे नंढपिणु खां अ नचणु खपे पर ईअं बि न आहे माण्हू कहिड़े बि उमिरि में सिखी सघंदो आहे नचणु